نارمل گائے اور جرسی گائے میں انتر جیسے ج نارمل گائے گھر میں لوگ جرسی کو بھی گھر میں پالتے ہیں نارمل کو بھی تو نارمل گائے میں یہ ہے کہ سیوا کم کرنی پڑتی ہے جرسی میں زیادہ تو نارمل گائے جیسے ہم گھر پہ رکھتے ہیں اس کو صبح اٹھ کے بھوسا دینا پانی پلانا دودھ دھونا تو نارمل گائے لگ بھگ دو لیٹر دودھ دیتی ہے ڈھائی بھی ہو جاتا ہے دو لیٹر ڈھائی لیٹر نارمل گائے دودھ دے گی پھر اس کو بھوسا بھوسا کھلائیں گے کھری وری ڈالیں گے جیسے دریا ہو گیا باجرا ہو گیا یہ سب بھوسے میں نارمل گائے کو صبح پھر دوپہر پانی پلانا پھر دوپہر میں پھر شام کو وہی وہی دو ڈھائی لیٹر صبح دودھ دے گی دو ڈھائی لیٹر شام کو نارمل گائے جرسی گائے ہو گئی تو جرسی گائے مطلب زیادہ کھان پان بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے اور دودھ بھی وہ زیادہ دیتی ہے لگ بھگ سات لیٹر چھ لیٹر سات لیٹر دودھ ایک ٹائم میں دیتی ہے اس کی سیوا بھی زیادہ ہے اس کو ڈیلی نہلانا کھلانا جیسے صاف صفائی نہلانا اس کو وہاں جس جگہ رہ رہی ہے وہاں کی صاف صفائی دودھ دھونا صبح دودھ دھونا پھر اس کو بھوسا ووسا ڈالنا پانی پلانا اس کو نہلانا پھر دوپہر میں پھر اس کو بھوسا ووسا ڈالنا پانی پھر شام کے ٹائم پھر اس کو بھوسا ڈالو پانی دو مطلب بڑی ہے تو اس کو زیادہ سیوا کی ضرورت ہے نارمل گائے سے جرسی گائے میں زیادہ سیوا ہوتا ہے تو زیادہ سمے لگتا ہے اس کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے اس کو نہلانا ضروری ہے ڈیلی جرسی گائے کو وہی کھانے میں سے اس کو بھی کھریدیں گے باجرہ ہو گیا زوا ہو گیا آٹا ہی لوگ ایک ایک ٹائم میں دو دو کلو کم سے کم آٹا کھاتے جسے کھائیں گی اسی حساب سے لوگ دودھ دیتی ہیں گائے پھر ہری سبزی سے چری ہو گیا کھیت میں اب بوتے ہیں گائے کو کھلانے کے لیے چری چری کھائے گی تو دودھ اور اچھا دے گی ہرا چارا گھاس ہو گیا اس کو بھی لوگ کاٹ کے ڈالتے ہیں چارا ہرا چارا گائے کو ہرا سبزی سبزی وبجی زیادہ ہو گیا تو وہ پالک ہو گیا یہ سب بھی لوگ گائے کو ڈال دیتے ہیں ہم لوگ گائے کو اپنے